ہاں میرے بہت سارے پسندیدہ گانے ہیں جو الگ الگ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہے ہیں مثال کے طور پر کچھ سالوں پہلے یہ بارش کی بوندیں جب آیا تھا تو وہ میرا بہت پسندیدہ تھا اس کے بعد جب نصرت فتح علی خاں کو سننا شروع کیا تو اس کے قوالی بھی اس کی بہت پسند آئی اسی طرح ایک عاطف اسلم ہیں ان کے بھی بہت سارے گانے مجھے پسند ہیں اور اس کے علاوہ سونو نگم کی آواز چونکہ اچھی ہے تو اس کے بھی بہت سارے گانے بہت پسند ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے وہ گانے میں یوٹیوب ہی پر سرچ کر لیتا ہوں یا پھر کسی اور پلیٹفارم پہ اسپوٹیفائی پہ بھی کبھی سن لیا تو اس طرح سے یہ میرا ہوتا ہے باقی کوئی ایک خاص نہیں ہے جو اچھا لگ گیا اسے سنتا رہوں ویسے میں کم سنا کرتا ہوں گانا